हँ बाबा गोड़ लागैत छी हूँ हँ हम दरभङ्गा से एलहुँ मधुबनी घुमै लए हँ तऽ हमरा ने घुमबाक अछि आओर हमर ने कोनो उच्चैठ धाम पर जयबाक अछि हँ हूँ हाँ हाँ हूँ हूँ हूँ हूँ

हँ हूँ अच हँ हँ

हँ हँ हूँ हूँ हँ

हँ हँ

हाँ हमरा जयबाक छै

हँ अच्छा आओर हँ आओर आओर कोनो कतहुँ कतहुँ हँ हूँ

हँ हँ

हूँ तऽ कहलियै से बाबा के पुछै छिअनि हँ हूँ बाबा लऽ जयथिन घुमा देथिन तऽ बता देथिन जगह तऽ हँ हँ

आओर हँ इहए घुमैये फिरैये दऽ कहैके छलै हमरा पता नहि छलए हम घुमैये लऽ आएल छलहुँ दूर से दरभङ्गा से तऽ हँ तऽ नहि छलै पता तऽ कहलियै हम बाबा से पुछि लै छिअनि बता देथिन तऽ हँ तऽ कहलियै बाबा बता देथिन जगहके नाम आओर तऽ फेर घुमि लेबै हँ हँ हँ हँ हँ घुमैके जगह तऽ बहुते छै बहुते स्थान सब छै हाँ हूँ घुमैके स्थान सब बहुते छै हूँ ठीक छै तऽ हम राखैत छी